हाँ जी हाँ जी सर बोल रही हूँ हाँ सर वो ना मुझे ध्यान नहीं रहा मैं भूल गई मैं बीमार हो गई थी सर मैं न अभी आज न कल आकर के लाइब्रेरी में आपकी है न साइंस की किताब जमा करा देती हूँ जी सर मुझसे गलती हो गई है न मैं आपको लौटा दूंगी वो सर मैं न मेरे भी एग्ज़ाम थे मेरे पेपर थे तो है न इसलिए मैं है न भूल गई सर पढ़ रही थी मैं भी

जी सर गलती हो गई है मैं न अब है न करवा दूंगी सर जमा सर आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है मैं न कॉलेज आई नहीं हूँ तो मैं है न इसके लिए फिर न क्षमा चाहती हूँ आपसे कल स्कूल में आकर कॉलेज में आकर मैं न किताब जमा करा दूंगी जी सर मैं जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ सर कितना लगेगा जुर्माना सर तीन हज़ार तो ज़्यादा है सर जी सर मैं न जमा करवा दूंगी मैं जुर्माना भी दे दूंगी आप है न सर न में जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ सर मैं कल आती हूँ सर कॉलेज में तो मैं जमा करा दूंगी जी मैं सर है न आ जाऊंगी सर मुझे न क्या द और भी किताबें चाहिए वहाँ पर लाइब्रेरी से

हाँ जी सर में है न उसके लिए क्षमा चाहती हूँ सर मैं कह रही हूँ न मेरे पेपर थे तो मैं इसलिए मैंने न वह साइंस की विज्ञान की किताब ली थी पढ़ने के लिए आ न पर फिर मैं उसके बाद बीमार हो गई सर तो इसलिए मैं जमा नी करा पाई मैं अब करवा दूंगी सर जी जी सर मैंने है न वह सर मैंने आपको यह तो बताया था कि मैं न यह किताब है न मेरे पेपर है इसलिए पढ़ने के लिए लेकर जा रही हूँ तो इसलिए सर मैंने बताया था मैंने यही बोल कर ली थी किताब की है न मेरे पेपर है तो मैं इससे साइंस की किताब लेकर जा रही हूँ ऐसा बोला था सर मैंने जी सर जी सर वह सर गलती हो गई सर जी सर वह मुझे है न अभी हिंदी की किताब और चाहिये थी सर पढ़ने के लिए सर अभी मेरा हिंदी का पेपर है तो इसलिए मैं है न कल से कॉलेज जाऊँगी तो फिर न यह आपको साइंस की किताब न विज्ञान की किताब देकर और हिंदी की किताब ले जाऊंगी मैं और जो भी जुर्माना होगा मैं वह जुर्माना भी दे दूंगी सर आपको ठीक है सर इसके लिए मुझे कुछ प्रार्थना पत्र लिखना होगा क्या जुर्माने के लिए सर मैं ले लूंगी सर दो दिन में लौटा दूंगी मैं सर आपको किताब है न जी सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल हाँ सर मैं कल आऊंगी किताब भी दे जाऊंगी और सर जुर्माना भी दे जाऊंगी ठीक हैं सर ओके सर धन्यवाद सर